बर'राव सोलोंथाइनि बेलायाव थांयोब्ला दा बर'रावा जेब्लानिफ्राय स्कुलाव फोरोंजेननो मोनदों बै समनिफ्रायनो आथिखालसिमाव गोबां रोखोमै दावगाबोनायखौ नुनो मोनो दा आथिखालाव बे बर' बिजोंजों फरायनानैनो जों पि ओइस दि दिज्रिलाखौबो लानो हानाय जायो आरो बेजोंनो जोंनि बर'रावा गोबां गोजौ फारसे दावगालांनायखौबो नुनो मोनगासिनो दं आरो दाबो दावगासिनो दं आथिखालयाव दा जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानैनो बा जोंनि बर'रावआ मानो गुबुन रावनिफोरनि थुनलाइनि फोरजों रुजुनायाव जोंनि बर' रावखौबो बिसोरनिजों समान समान मानो फेर फाथिनो हानानै दावगालांनो हानायखौ बे मुलुगाव जोंनि बर'रावखौबो नुनो मोन्नाय जादों दा बेनिखायनो जोंनि बर'रावनि माखासे सोलोंनाइनि बेलायाव सोलोंथाइनि खान्थिया दा गोबां रोखोमनि जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो इयुनयावबो बे जोंनि बर हारिनि सोलोंथाइनि खान्थिया जौगालांनायखौ जों नुनो मोनगाोन